ब बच्चाके इस्कूलमे पढ़ पढ़ाबऽके सरकारीमे व्यवस्था तऽ अहाँके नहिये अथीके मैथिलीके मैथिलीमे पढ़ेथिन मैथिलीके जरूरत छै बच्चाके सीखेके लेकिन सब यहाँ तऽ चलल छै कनभेंट कनभेंटमे जाइ छै बच्चा पढ़लक पढ़लक ओहिमे अहाँके सब हिन्दीमे समझाबै छथिन तऽ बच्चों तऽ ही हिन्दिए समैझ रहलै हन मैथिलीके जरूरत नहि छै पहिले सरकारी रहै सरकारीमे मास्टर साहब सब चीजके हिन्दीमे समझाबै रहथिन तऽ लोक समझै रहय आब तऽ मनमौजी भऽ गेलै बच्चा सब बेसी इस्कूल केनभेंटे अहाँके जाइ छै कनभेंटमे तऽ वएह पढ़ाइ या सरकारीमे मास्टर सब लापरबाही करै छथिन बच्चा पर ओतेक ध्यान नहि दै छथिन जे बच्चा अच्छा से पढ़तै जाइ छै बच्चा घूमि फिरके चलि आबै छै जे जहिना तहिना गार्जियन का आब लब नया नया गार्जियन गार्जियनके पसन्द पसंद नहि आबै छै जे बच्चा गेल ढंग से पढ़ाइ नहि केलक सब कनभेंटमे भागि रहलखिन हन जे हँ हम कनभेंटेमे बच्चाके पढ़ायब आ कनभेंटमे ओहि ढंगके पढ़ाइ अपन मैथिलीमे नहि पढ़ाइ होइ छै तऽ हीं सब अंग्रेजीमे पढ़ाइ हिंदीमे पढ़ाइ मैथिलीके पढ़ाइए नहि छै अब होइ छै लेकिन सरकारी इसकूलके मास्टर सब तऽ लापरबाहे ने छथिन तब पर भी की कयल जेतै बच्चाके तऽ हमरा भेजेएके परते बच्चाके तऽ अपन नहियो गेल मारि दबारि जेना तेना कऽ कऽ बच्चा के जबरदस्ती कऽ कऽ सरकारी इसकूल भेजलहुॅं ट्यूशन भेजलहुॅं जेना खुशी आबै छनि तऽ मास्टर साहब अपन पढ़बै छथिन खैर आब तऽ सरकारो बहुत किछुके सुबिधा देने छथिन सरकारिए इसकूलमे हरेक हरेक चीजके सुबिधा दऽ रहलखिन हन खाना दै छथिन अंडा मिलै छै केरा मिलै छै बच्चा सबके लोभ दै छथिन जे बच्चा आबै इसकूल अच्छा से पढ़ै तब पर भी आ मास्टर साहब सब ओत्तेक चैक नहि कऽ रहलखिन हन जे हँ बच्चाके पढ़ाइ परमे सरकारीमे जे हँ बच्चा पढ़ै ढंग सऽ अपन अपना दरमाहा से मतलब छनि दरमाहा उठबै छथिन बच्चा पर ध्यान नहि दै छथिन अपन बच्चा जाइ छै अपन जे से अपन पढ़ि लिखके आबै छै लेकिन सुबिधा तऽ हर चीजके छै सरकारियोमे सरकारीमे दै छथिन मास्टर सब सब चीज पैसो मिलै छै बच्चाके आ कपड़ो मिलै छै कप बच्चा सबके ड्रेस तरेस किताब हरेक सुबिधा सरकारीमे छै जरूरी आ दै छथिन मास्टर साहब हरेक चीजके सु दऽ रहलखिन हन हमसब अपन देने छियै बच्चाके सरकारियोमे आ कनभेंटो जाइ छै आर की